हेलौ औ माबे आंनि दखानावथ' बिदिनो माजा दं रयेल दं नोंहासो माखौ इउज खालामो मा माखौ ए माखौ लाङामोन नोंबा ए होम्बालाय बे रयेलखौ लांबानो जाबायना बै मोनसेखौ अ नै आंहा न'आवबो नआवबो माबा खालामो नालाय फेक्टरि दं नालाय न'आवबो बेखौबो फानहरो आं खावसे लांफैनो हागोन नोंहा नांगौबा औ दंनाया दङ आं बेखौ औ दे आङो बेखौथ' बै मोनसेखौथ' माबायावनो फानो नालाय फर्तिफाइभाव फानोमोन नालाय बै मोनसेखौ पयस'लिसाव हरोमोन नालाय

नै बेहा सिक्सतिफाइभाव सिक्सतिफाइभ लायो नै बेखौ एक्स' ग्रामाव औ सरखारानो बेनो बा जोंना दाम बारायजोबनाय गासैबो बायनानै जानो हाला जोंहाबो फान्नानै जानांगौ फान्नानै जानो हाला ना ओंखायनो गासैबो दाम बारायजोबनाय आरो मा मा नांबावगौ आंनावथ' गासैबो हलसेल मोनजोबो माखौ नांगौ गासिबो दंजोबो हलसेलाव नोंनोबा बिदिनो सिक्सतिफाइभखौ सिक्सतियाव हरगोन फर्तिफाइभखौ फर्तियाव हरगोन बेनो आरो दामा बे साफातनि दामा बेनो आरो बेलेग बेलेगखौ नांगौबा बेलेगखौ सोंहरनो हागोन दे होम्बालाय दोनदो